इ हमर विशेष प्रतिभा वा हुनर पढ़ाई छै आओर पढ़ाई के साथ साथ हम खेती भी करै छी जेकि अपना पप्पा जी से खेती सीखले छी आओर हम चाहै छी की पढ़ाई के साथ खेती भी करी आओर खेती पे भी आगे बढ़ी जेकि जेकि नया नया वृक्ष आओर पौधा लगैत अपन इलाका खेती मे भी आगे बढ़ैत